नमस्कार सर जी हाँ मैं मेघा बोल रही हूँ सर हाँ सॉरी मैं मेघा जैस्वाल बोल रही हूँ गालियर से सर मैम के कॉलेज में पढ़ती थी तो ना मेरे ना फ़ादर का ट्रांसफ़र हो गया है इंदौर तो मुझे ना वहाँ से टी सी निकलवानी थी कॉलेज से हाँ मैं बी एससी कर रही थी लास्ट ईयर

जी सर हाँ सर होगी मेरे पास

जी सर

अच्छा जी सर ठीक है

हाँ जी सर वो ट्रांसफर की बनानी है उनका ट्रांसफर हो गया था मेरे पापा मेरे पापा उसमें काम करते हैं इलैक्सी के डिपार्टमेंट में मतलब जो लाइट लाइट का बिजली विभाग होता है ना हाँ उस हाँ हाँ हाँ उसी में

जी सर मैं उनसे पूछ लूँगी ठीक है सर और फिर उनसे लेकर लगा दूँगी जी सर